आपल्या संस्कृतीक भाशा वाडोवपा खातीर फोक डान्स चालू आसतात जशें कुणबी डान्स धालो फुगडी म्हणी आंदळे दळटात कुत्रे पीठ खातात आपूण बरें तर जग बरें उखल्ली जीब लायली ताळ्याक कोंकणी भाशेची जागृताय करपाक वेगवेगळे कार्यक्रम जातात थंय मनीस आपल्या मनीस कोंकणी भाशा उलयता आनी भाशेची थर वाडयता